हमरा यहाँके इलाकामे इन्दिरा गाँधी स्टेडियम छै जहाँके बहुत अच्छा सुविधा छै बैठैके सुविधा छै क्रिकेटर सबके रहैके रूम अच्छा छै आओर यहाँपर बहुत सारा आदमी खेलै लऽ आबै छै खेलैके लिए बहुत अच्छा सुविधा छै